हा असांजी आजीविका बिजलीअ ते निर्भर आहे अगरि असां कमाईंदासी ई घटि कमाई घटि हुजे त असां बिजली अफ़ॉर्ड न ए सी अफ़ॉर्ड न करे सघंदासीं हा असां कटौती करे सघंदा आहियूं जीअं कूलर हलाए सघंदा आहियूं ऐं ट्यूब लाइट जे बदिले सी एफ एल बल्ब लॻाए सघंदा आहियूं ॾींहं जो असां अननेसेसरी लाइटा न ॿारे सघंदा आहियूं पर अॼुकल्ह कंहिंखे बि इनवर्टर काने छोकी बिजलीअ में ॾाढो सुधार अची वयो आहे अॼुकल्ह लाइटा न वेदियूं आहिनि त कंहिंखे भी इनवर्टर न आहे